میں نے یہ میرا پہلا پروڈکٹ لیا تھا وہ ایک تھا موبائل فون وہ میرا پہلا اینڈرائڈ موبائل فون تھا ہاں جی جس کو لینے کے بعد میں بڑا خوش تھا اس کے فیچرس بڑے اچھے اچھے تھے جیسے کہ اس میں کیمرہ بہت اچھا تھا اس سے اچھی اچھی فوٹوز آتی تھی اب ہمیں کسی کہیں کسی فوٹو گرافر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہم بیٹھے بیٹھے ہی وہ سب کر سکتے تھے فوٹوز وغیرہ لے سکتے تھے اس کے بعد میرا ایک پروڈکٹ تھا وہ تھا اس کے اس کی خصوصیات میں اور کی اس کی بیٹری لائف بہت اچھی تھی اس کی بیٹری لائف بہت اچھی تھی